मुझे हिंदी में लेखक महादेवी वर्मा की कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी लगती थी उनकी कई प्रकार की मुख्य रचनाएं कि जैसे गोरा ने एक चूहे की कहानी भी बनाई थी उसने हिंगोरा नाम की गाय भी थी उनके पास उनके उन्होंने गोरा पर अपनी बहुत सारी कहानियाँ लिखी जैसे गाय उनके पास एक गाय थी जो उनको बहुत जैसे उनके सदस्य जैसे ही लगती थी उन्होंने फिर उस गाय की मृत्यु हो गई थी तो वो बहुत उदास हो गई थी और दूसरी गिलहरी गिलहरी को पाला था उन्होंने गिलहरी उनको वो छोटा सा बच्चा ले के आएगे गिलहरी का गल उसको अपने सदस्य के जैसे रखती थी हर चीज़ खाने कि बाहर जाती बाहर साथ में ले के जाती आदि